जय झूलेलाल दादा असां तव्हांजी कल्ह कार बुक कराई हुई कार त अची वई टाइम ते ऐं घुमण बि वियासी हितां ॾाढा परेशानु थी वियासीं रस्ते में कंहिं तव्हांजी गाॾीअ जी सर्विसिंग बराबरि हुई कोन्ह ऐं हिकु वील थोरो अॻे हलणु सां हिकु वील पंचर थी वियो उहो ठातोसीं त वरी थोरो हलण सां हिकु ॿियो बि वील पंचर थी वियो त असांखे ॾाढी परेशानी थी ऐं महिमान जेका आया हुवा उन्हनि जे साम्हूं असांखे बेज़ती महिसूस थी की भाई सुठो कोन्ह थियो असां सां ऐं असां भाई ख़ुशि कोन्ह थियासी महिमाननि खे घुमाइ करे न को महिमानु ख़ुशि थिया ऐं ड्राइवर बि गुस्से में अची वियो की ॿ दफ़ा वील पंचर थी वियो हिनमें असां तव्हां जी सर्विसिंग सां ख़ुशि कोन्ह थियासी ॾाढा परेशानु थी वियासी असां अखे रस्ते में घुमण जी को बि मजा कोन्ह आई ऐं महिमान जे अॻियां पंहिंजी बेज़ती थी सो अलॻि थी